खेल होइ छै कए प्रकारके क्रिकेट हो गेलै फुटबॉल हो गेलै हॉकी हो गेलै रनिङ्ग हो गेलै आदमी सब शारीरिक आओर मानसिक रूपसँ थोड़ा टेन्शनमे रहै छै ओहे कारणोँ सँ खेलके जादे पसन्द करै छै ओकर सबके दूर करै ला मतलब खेलके प्रयोग करै छै ओकरामे कोइ भी खेल खेलै छै जैसेमे हो गेलौ क्रिकेट हो गेलौ फुटबॉल हो गेलौ आओर रनिंग हो गेलौ आओर बात रहलौ शरीर फिटिङ्गके तऽ ई जादे अच्छा होइ छै रनिङ्ग मे तऽ रनिंग करलक फिटनेसमे पूरा रहलौ पूरा फिटनेसमे

मतलब पूरा थकावट अपना दूर कऽ लेतौ आओर रनिङ्गमे रनिङ्गमे होइ छै कि थोड़ा सा मेहनत करैके पड़ै छै दौड़ैके पड़ै छै ओकरासँ आदमी सब शारीरिक रूपसँ फिट हो जाइ छै इहे सब कारण है खेलके आओर मानसिक रूपसँ सबसँ अच्छा सुविधा हइ खेल